जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु वणनि टिणनि जे बारे में ॻाल्हायां थो जीअं हर इंसान खे हरियाली जाम वणंदी आहे त हर को पंहिंजे घर में पंहिंजे घर में हरियाली लॻाइण जी कंदो ई आहे पो कोई वॾा लॻाईंदो आहे वणु लॻाईंदो आहे कोई नंढा पौधा लॻाईंदो आहे के छा कंदा आहिनि पर जिते मुंहिंजो हिकु सबब सां जिते मुंजी हिकु आइडिया आए जीअं मुंहिंजे घर में घटि में न न करे पंद्रहं सोरहं वण ऐं पौधा आहिनि त उन में जेकी मिटी आहे उहा मिटी मां जेकी यूस कंदो आहियां मां जेकी खाद यूस कंदो आहियां मतिलबु मां जेकी इस्तेमालु कंदो आहियां इहे शयूं हिकु जेकी मिटी आहे उहा गेड़ी मिटी हुजणु खपे उन में छा थी थे के हुनखे पौधे खे थोरो ॿलु मिले तो थोरो जल्दी उसरे तो थोरो जल्दी वधे थो ऐं हुनखे वधीक ॿियों ॿुधाइणो पहिरियों भई जेको तेमहिल जेमहिल तव्हां नओ पौधो हणो था त हुन खे हिकु गिलास खां मथे पाणी न ॾियण खपे छो पाणी बि पौधे खे नष्ट कंदा आहिनि वधीक पाणी बि ऐं खाद जेको आहे खाद अगरि तव्हां सम्झो जेको तां ॿाहिरि किचिरो फिटी था कयो जीअं भाॼियूं थी वियूं इहे थी वियूं भाॼियुनि जीअं पालक थी वई इहे उहो जेको सभु सड़ी करे जेको मार्केट जेको थींदो आहे उनमें इहे थो थिए उहा हुननि जी खाद आहे त खाद जे करे त तव्हांखे काथे वञिणो नथो पए कोई नई स्पेशल खाद खरणी नथी पए तव्हांजे घर मां ई एतिरो सभु कुझु निकिरे थो जेके तव्हां सुकाए करे बि अगरि तव्हां पौधनि में विझो था त उहा हुन जी खाद था थी वञनि जीअं भली चांयपत्ती खयों चांयपत्ती खे छाॾे करे तां हुन खे पाणी में पिसाए करे उन खां उन खां खंड जो जेको पाणी आहे उहो मिलाए हटाए करे मतिलबु हुन खे सुकी करे उन खे तव्हां विझंदो पौधनि में उहो बि खाद थी थी वञे त पौधो जल्दी उसरी थो वञे इन करे उपयोग जाम आहिनि खाद लाइ अगरि तव्हां सम्झो तां ॿाहिरि वञणो तो पए त ईअं कुझु न आहे पंहिंजे घर मां कयो ऐं वणु टिणु लॻायो त सावक मिलंदी ऐं ऑक्सीजन मिलंदो जय झूले